शिक्षाके मामलामे हमर देश तऽ साफ पिछड़ल यए एहि कारणे शिक्षाके व्यवस्थामे हमर देश पिछड़ल यए जे एहिठाम एकटा कोनो बोर्ड नहि छै एहिठाम अठारहटा बोर्ड छै जेना बिहार बोर्ड लए लिअ सी बी एस सी लए लिअ ओकर बाद उर्दू लए लिअ संस्कृत लए लिअ वेद लए लिअ ई अलग अलग तरहके जे बोर्ड छै ई अलग अलग तरहके बोर्ड तऽ अलग अलग तरहके किताब पढ़य पड़ैत छै अलग अलग किताब पढ़ने से कतेक बच्चा अथी हेतै जँ एहिसभकेँ मिलाके एक बोर्ड बनै तऽ विद्यार्थी एहिसँ आगू बढ़तै ओकर प्रोत्साहन हेतै एकेटा पर ओकर ध्यान निर्धारित रहतै जे हमरा एके किताबकेँ पढ़नाइ छै ओहि किताबसँ जे छै से ओ विद्यार्थी बढ़िआँसँ बढ़िआँ ओ जे छै से मार्क्स आनिके आ अपना स्टेटके नाम रौशन कए सकैए एहिकारणे शिक्षा जगत जे छै से तऽ अपन सभके खराबे छै शिक्षाकेँ नीक बनेबाक लेल हम तऽ बिहार सरकारसँ इएह कहबनि कोनो एकटा बढ़िआँ बोर्ड बैसाके एके बोर्ड होना चाही जाहिमे कोनो नहि संस्कृत होना चाही नहि वेद होना चाही नहि ओहिमे मुस्लिम होना चाही नहि ओहिमे फारसी होना चाही ओ एकेटा रहतै तऽ बढ़िआँ रहतै आ एकरासँ ई हेतै जे विद्यार्थी जे छै से बलगर हेतै आ विद्यार्थी पढ़ैमे मजबूत हेतै आब अहाँ दसटा देबै दसटा मास्टर लग जाय पड़ैत छै दस रङ्गके बात बुझय पड़ैत छै विद्यार्थीके दस रङ्गके माथा भए जाइत छै एहिकारणे हमरसभके शिक्षा साफ समाप्त यए